हम अपने घर गमले लगाए और उसमें फूल लगाए थे उसको देख सोचे कि जब वह उगेगा देखेंगे जब वह मतलब अच्छे से खिलकर उगा तो हमें देख कर बहुत अच्छा लगा उसमें गमले में मिट्टी डालें उसको खोल कर अच्छे से गूँथे थे मिट्टी को सही किए थे उसमें पौधा लगाए और उसमें हम लगातार डेली हम लोग पानी डाले पानी डालने के बाद जब वह पौधा सही से लग गया जब खिल कर सही से मतलब उगने लगा खिलते हुए उसको देख कर देखने के बाद मैं भी खिल उठी कि मेरा पौधा जो हम लगाए थे वह अच्छे से खिल कर मतलब निकला है